हमको शुरू शुरु में किताबें बहुत अच्छी लगती थी पढ़ने में जो अच्छी कहानियाँ रहती हैं वे छोड़ने का मन ही नहीं करता है अच्छे से ख़त्म ही कर दें पढ़ने में और जो अच्छी किताब नई रहती हैं उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है जो अच्छी किताबें रहती हैं अपना जैसा कि हिन्दी रहती है तो अच्छे से पढ़ लेते हैं अपना रामायण है तो वह भी पढ़ने में अच्छा लगता है जो बाल कांड है अपना राम जी का है राम जी का बाल कांड में अपना राम जी राम जी शादी किए थे कैसे कैसे गए अपना सीता जी को पसंद किए बाग़बान में गए अपना फूल तोड़ने के लिए उनको पसंद किए जाकर धनुष तोड़े अपना सीता जी को तो जाकर उनको सीता जी मिली यह सीता जी को दो पुत्र हुए लव कुश जोकि वन में अपना लेकर सीता जी चली गई वन में कैसे कैसे लव कुश अपना जीवन यापन किए लव कुश सीता जी अपना कैसे कैसे अपना समय बिताईं अपना वन में जाकर सीता जी वन में अपना एक कुटिया में जाकर अपना लव कुश को पाली पोसी अपना समय अच्छा से बिताईं वन में लकड़ियाँ काट काटकर लव कुश अपना समय बिताते थे यह रामायण पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कहानी ओनी राम जी की लव कुश काँड सब उनके दो पुत्र थे लव कुश जोकि बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे विचार के थे राम जी सीता जी को अपना कैसे निकाल दिए घर से बाहर और जोकि सीता जी अपना कष्ट झेल के अपना अपने दो पुत्र को पाली पोसी अच्छे से उनको पालन पोषण किया उनका एक वन में रहकर अपने दोनों पुत्रों का लव कुसह को अच्छा

अच्छे से ज्ञान दिया अच्छे ज्ञान दिए उनको अच्छी संस्कार दिए जोकि एक माँ को अपने बच्चों को देना चाहिए अच्छे संस्कार जोकि आगे चल के बच्चे अच्छे से सीख लें वही हमारा अच्छा कार्य है जोकि एक माँ को अपने बच्चे के लिए किया जाता है ऐसे ही रामायण पढ़ने में अच्छा लगता है जोकि ज्ञान ज्ञान मिलता है रामायण पढ़ने में उससे यह शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को कैसे पाला पोसा जाता है कैसे ज्ञान दिया जाता है अपना बच्चे को उसे बच्चे कैसे अच्छे से रहते हैं जोकि आगे चलकर बच्चे आगे बढ़ें अपने माँ बाप का ख़याल रखें ऐसे लव कुश थे अपने माँ बाप का अच्छे से ख़याल रखते थे ऐसे ही रामायण पढ़ने में अच्छा लगता है जोकि अच्छी शिक्षा प्राप्त करें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो कि आगे अपने माँ अपने बच्चे को अच्छे ज्ञान दे सके पढ़कर लिखकर ऐसे गीता भी पढ़ने से अच्छे ज्ञान प्राप्त होते हैं बाज़ किताबें ऐसे होते हैं कि लोग बोर हो जाते हैं ऐसी किताब होती हैं कि अच्छे पढ़ने से अच्छे ज्ञान मिलते हैं जोकि अच्छे माँ को अच्छे ज्ञान प्राप्त अपने बच्चे को दे सके ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए यह जो अच्छी संस्कार दे सकें इस ज्ञान प्राप्त हो जोकि आगे बढ़कर बच्चे आगे बढ़ें किताब ऐसे रामायण पढ़ने से अच्छा ज्ञान मिलता है यही हमारा अच्छा पढ़ने का यही हमारा संस्कार है जोकि रामायण पढ़ने से ज्ञान मिलता है औ बाज़ किताबें ऐसी होती हैं कि बोर हो जाते हैं लोग किताबें रामायण ऐसी मिलती होती हैं कि पढ़ने में मन लगता है इसीलिए किताब पढ़ते हैं अच्छा लगता है रामायण पढ़ने में जोकि अच्छा ज्ञान प्राप्त हो